ہندوستان کا سب سے اچھا جگہ مجھے ممبئی لگا جس میں ہم ایک بار ممبئی گئے تھے لمسم وہاں چھ مہینہ رہے اور اچھے اچھے جگہ پہ گھومنے گئے سورت گئے اور سمندر بھی گئے چرچ گیٹ گئے تھے سمندر کے بیچ گئے کافی اچھا سارا نظارہ تھا سمندر کے بیچ مجھے کافی اچھا لگتا ہے گھومنے میں میں نے سوچا کہ بائک سے ہی چلے جاتے ہے لیکن کافی دور تھا ممبئی گئے ممبئی گیا تھا ممبئی میں مجھے کافی اچھے فرینڈ بھی تھے جو بولا چلوں میں گھماتے ہیں ساتھ میں گھومتے ہیں اور گھما بھی دیتے ہیں تو میں گھومنے کے لیے گیا ممبئی ممبئی گئے اور دو تین جگہ گھومے دو تین جگہ گھومے جہاں مجھے بولا بھائی میں چلو سمندر دیکھنا چاہتا ہوں سمندر گئے وہاں کافی اچھا نظارہ تھا سمندر کے بھی سمندر کے سامنے میں بیٹھ کے فوٹو کھنچائے اور دوست کو کہا بھی فوٹو کھنچوا لے میں سمندر کے بیچوں بیچ نہایا بھی مجھے سمندر کافی اچھا لگا تھا مجھے گھومنے میں کافی کافی اچھا لگتا ہے سمندر دیکھے اور چرچ بھی گیٹ بھی گئے تھے دادر بھی گئے تھے گھومنے ممبئی کا سب سے فیوریٹ گاڑی ہے جو لوکل ٹرین ہوتا ہے اس میں بھی میں سفر کیا تھا کافی اچھا لگتا ہے ممبئی ہیں کافی اچھی جگہ ہے اور دلی بھی گئے تھے دلی میں بھی کافی اچھا جگہ ملا ان میں لال قلعہ گئے گھومنے لال قلعہ گئے تھے وہاں بھی فوٹو کھنچوائے وہاں بھی کافی اچھا نظارہ تھا مجھے انڈیا میں گھومنا پسند ہے